آج میں ایک گاڑی پر چڑھا تھا اس کا ڈرائیور بہت خطرناک تھا اس نے ایک جگہ ایسا کٹ مارا کہ وہاں چوٹ لگتے لگتے بچی مگر وہ وائڈر تھا اس نے گاڑی اتنی تیز نکالی تھی اس ٹرک کے آگے سے بہت تیز مگر اس نے صحیح سلامت مجھے اپنے ذریعے جہاں پر مجھے رکنا تھا اس نے مجھے اپنے جگہ پر صحیح سے چھوڑا ورنہ تو آج میرے چوٹ بہت لگ جاتی پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے بولا ہے کہ میں اس سے پہلے میں میں اسٹنٹ باز رہ چکا ہوں اس وجہ سے مجھے گاڑی ایسی چلانی آتی ہے پھر میں نے کہا تم نے یہ کیوں اپنایا آپ پہلے اسٹنٹ باز تھے تو آپ اور کہیں پہ اسٹنٹ کر سکتے تھے بولے نہیں میں نے اب اسٹنٹ بازی چھوڑ دی ہے کیونکہ میرے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی ایک بار اس وجہ سے میں نے کہا اچھی بات ہے شکریہ آپ نے مجھے صحیح سلامت اپنے مقام پر پہنچا دیا آپ کا بہت بہت شکریہ اس نے جواب دیا کوئی نہیں یہ ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں آپ کا دھنیہ واد